मेरे वर्तमान के पसंद पसंदीदा गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी हैं मैंने लोगों से तो सुना था लेकिन जब मैंने स्वयं उनको टी वी में देखा उनके मतलब उनका भागवत सुना उनके प्रवचन सुने और उनने जो चीज़ें बताईं करने के लिए तो उनको मैंने करना शुरू किया मंदिर जाना शुरू किया और जल अल चढ़ाना शुरू किया पूजा पाठ करना शुरू किया तो मेरे मतलब मेरे में परिवर्तन हुआ मेरे परिवार में परिवर्तन हुआ तो मैं इन चीज़ों को बहुत मानने लगीं और ये हंड्रेड परसेंट बहुत ही सच है ये सब चीज़ें जो गुरुजी बता रहे हैं जो हम कभी जानते नहीं थे हमें किसी ने ज्ञान नहीं दिया अब हम जो भागवत सुन रहे हैं देख रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं जो हम जानते नहीं थे कि हम किसको क्या कहते हैं कब किस टाइम पूजा करना चाहिए किस दिन क्या चढ़ाना चाहिए कौन सा व्रत करना चाहिए कैसे करना चाहिए उनके नियम पूजन तरीका ये सब हमें मतलब गुरुजी से पता लगा उनके भागवत सुनने से पता चला उनको देखने से उनको फॉलो करने से मतलब जो वो बता रहे हैं तो उनको हम करने लगे उनके करने से हमें बहुत ज्ञान मिला और बहुत आनंद आता है बहुत अच्छा लगता है और हमने उन चीज़ों को अपनाया किया माना तो हमारे घर में भी परिवर्तन हुआ है उससे हम तरक्की कर रहे हैं और जो हमारी मन की इच्छाएँ थीं वो हमारी इच्छाएँ है मतलब है पूरी हो रही हैं हम मतलब सच्चे दिल से भगवान को मान रहे हैं और उन पर विश्वास कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें मतलब मन में विश्वास कर रहे हैं तो वो सच में वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं जैसा हम करना चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए ऐसा करना चाहिए तो वैसा ही हो रहा है पर हमको ना श्रद्धा रखना चाहिए विश्वास रखना चाहिए तो उसमें हमको पूर्ण सफलता मिलती है